औ हेल्ल' आं नै दखानआव

मा जिनिस मालआथ' दंजोबो गासैबो नोंनोबा मा मा जिनिसखौ नांगौमोन मालआबा मा नांगौ नोंनो मा

मा माबोरै दङ नोंनोबा मा नांगौ जायखिजाया आंनाव गासैबो आलमारि थालमारि दं बेफोरबायदि फार्निसार नि बुस्तु ओरै फालें सियार थेबोल बिदिनो स'खि ओमफ्राय आलना उलना दंजोबो औ

आलमिराया बिदिनो दा बर्त'मान ओरैनो रं बार्निस फोर होयि दामआ एसे खम गोलैगोन पास्स' सयस'सो गोलैगोन ओमफ्राय बिदिनो रं होनायबा बिदिनो रं होनायफोरा बिदिनो एसे दामआ बांसिन जायो बार'स' तेर'स'सो गोलैनो हागौ आरो बेफोरबायदि

रायज्लायनोसै होनबा नों बेखौ लांङोब्ला नोङो दखानआव फैनांगोन नों दा बर्त'मान बबेहाय दंफालाय औ दखानआव फैयाबा बोरैथो नायनानै लांनांगोन ना नोङो इसेसो माखौ फसायो फसाया नोंनि सायावसो जायो नालाय नों दखानाव फैनांगोन बेफोरबायदि तारमाने आंनाव दा ओरैनो दंफांनिसो औ बर्त'मान दंफां आरो स्टिल निखौथ' आं फाननायानो जाया दंफांनि आरो फार्निसार जायखिजाया पास हाजारलै आलना नालाय नोङो आं माबाल' होनखादों बिदिनो ओ पन्द्रस' सल्लस' बिदिल' औ औ दंफांआ बेयो माबा जागोन सातनि सात दंफांनि सात दंफां औ औ दे